मूंखे लॻंदो आहे जॾहिं सेलेब्रिटीज़ जी ॻाल्ह ईंदी आहे त उन्हनि जी कोई बि शइ प्राइवेसी में न रहंदी पाईंदी आहे इन जा ॿ वर्जन आहिनि शाइदि उहे न चाहींदा आहिनि की उन्हनि जी कोई ॿि ॻाल्हि अहिड़ी प्राइवेसी में हूजे छोकी उन्हनि जी लोकप्रियता में कमी न अचे माण्हू उन्हनि खे फॉलो करणु चाहींदा आहिनि माण्हू उन्हनि जे पीछे आहिनि त उहे पंहिंजे सेलेब्रिटी जी हर ॻाल्हि के ॼाणण चाहींदा आहिनि की उहे छा था करणु कीअं रहनि था कहिड़े नमूने रहनि था काथे वञनि था सॼो ॾींहुं छा था करनि और उहे बि उन्हनि पंहिंजे चाहण वारनि जी फैंस बि उन शइ खे भुञाइण लाइ पंहिंजी हर शइ पब्लिकली ओपन करे छॾनि था जेको समाज में कई मामिले में त सुठो ऐं कई मामिले में ग़लति प्रभाव बि वझंदी आहे सेलीब्रिटियुनि खे पंहिंजी कुझु शयूं ॾाढी प्राइवेट रखिणी खपे कुझु शइ ख़ाली पब्लिक करिणी खपे जेका अॼुकल्ह जा नयां सेलेब्रिटी आहिनि उहा ई इन शइ खे नथा संभाले सघनि